हैलो ठीक मड़ो तुस सनाओ कुतै निं तुस कित्त लग्गी दियां आओ खाई ओड़ी तुसें असें राजमाह् चौल बनाए दे तुसें अच्छा अच्छा ठीक कीता तुसें चलने

रातीं अल्ली चिरें गै खंदे रुट्टी ते फ्ही चल्ल होई औने आं पार्का चक्कर चुक्कर मारी औने

लाई औने शामीं कोई चार बजे हारे

आटा शाटा गुन्नियै हां ओह् बी ठीक ऐ सेज्जल आइयै छड़े फुलकै बनाए ते

बस यरो तुस सनाओ

हां हां खरी करी लैओ निं कम्म छम्म तुस बी

चलने आं पंज बजे तक हां खरी खरी खरी